हमर फोटो कैमरा मोबाइलमे रहै छै कभी देखलहुॅं कभी म्यूट करिके रहल फोटो कैमरामे वीडियो बनेलक चिप्समे राखै छै फोटोमे राखै छै फाइलमे राखै छै फोन पर वीडियो बनेलक देखलहुॅं कभी मोन भेल चिप्समे गाना भरा लेल फिल्म तिल्म देखलक वीडियो तिडियो मोन भेल तऽ अपने फेसबुकमे दऽ देलक अपन फोटो कोनो फाइलमे दै दय छै मोन होइ छै तऽ बैठ कऽ देखलहुॅं भेजलहुॅं ओकरा भेजलहुॅं ओहो वीडियो बनैलक देखलहुॅं वीडियो फाइलमे राखि दै छै लोक मन होइ छै अपने वीडियो बना कऽ फाइलमे राखि दै छै फोटो घीच कऽ इहो फोटो देखऽ ओहो फोटो देखऽ बहुत फोटो होइ छै जतना घिचैके मर्जी बनबैके मर्जी फोनमे देखलहुॅं बैठके तऽ कहलियै अगला फोटो ओकरे भेज देलहुॅं ओहो देखऽ लेल हमरो मोन भेल तऽ फोटो देखलहुॅं मोबाइल देखलहुॅं देखलहुॅं फोटवे घीचल वीडियोवे बनायल देख कऽ वीडियो बनाकऽ भेज देलहुॅं फाइलमे इहो फाइल ओहो फाइलमे घुसाके राखि दै छै जखनी मोन भेल बैठ कऽ अपन देखै लऽ जुटि जाइ छै मोन होइ छै तऽ गानो चढ़ा दै छै नहि होइ छै तऽ ओहिनो देखै लागै छै फाइल बहुत छै कोनो फाइलमे घुसा दै छै अपन देखते रहै छै मन होइ छै ऐनौ भेज देलहो उनौ भेज देल कभी देख लेलक वीडियोए बना लेलक कभी गाने सुनि लेलक कभी फोटो भी बहुत तरहके होइ छै फोटोए बनाके देख लै छै लोग घीच लै छै मोबाइल से कतना फोटो भेज देलक कतना राखि लेलक मोबाइलमे फाइल बहुत फाइल छै कतनो कोनो फाइलमे घुसा दै छै वीडियोए बना दै छै देखियो लै छै मोन होइ छै फोटो घीचतै तऽ अपनो गाना चढ़बै लागै छै